ہماری ریاست ریاست مہاراشٹر میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین اور بدھ مذاہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی آبادی ہے اس لیے ریاست میں منائے جانے والے بڑے مذہبی تہواروں اور تقریبات میں ایک وسیع تنوع ہے سب سے اہم مذہبی تہوار جو ریاست مہاراشٹر میں منائے جاتے ہیں درج ذیل ہیں دیوالی یہ ہندوؤں کا سب سے اہم تہوار ہے جو روشنی کا تہوار ہے یہ اکتوبر یا نومبر کے مہینوں میں منایا جاتا ہے اور اسے نئے سال کے آغاز کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے دیوالی کے موقعے پر لوگ اپنے گھروں اور کاروباروں کو روشن کرتے ہیں کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے ہیں عید الفطر یہ مسلمانوں کا ایک اہم تہوار ہے جو رمضان کے اختتام کے موقعے پر منایا جاتا ہے یہ ایک خوشی کا تہوار ہے جو عید کی نماز کھانا اور تحائف کے ذریعے منایا جاتا ہے کرسمس یہ عیسائیوں کا ایک اہم تہوار ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے موقعے پر منایا جاتا ہے یہ یکم جنوری کو منایا جاتا ہے اور اسے درختوں کو سجانے تحائف کے ذریعے اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ذریعے منایا جاتا ہے ویساکھ یہ بدھوں کا ایک اہم تہوار ہے جو گوتم بدھ کی پیدائش روشن خیالی اور وفات کے موقعے پر منایا جاتا ہے یہ مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے اور اسے عبادت مراقبہ اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ذریعے منایا جاتا ہے ان کے علاوہ کئی دیگر مہاراشٹر میں جانے والے دیگر اہم مذہبی تہواروں میں شامل ہے مہاراشٹر ایک متنوع ریاست ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اس لیے ریاست میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں اور تقریبات میں ایک وسیع تنوع ہے